पयली बँकांनी सगळें काम मॅन्युअल आसलें मागीर बँकींग कॉप्युटरायजेशन जाले इंटरनेट बँकींग आयले हे बद्दल बऱ्याचे घरा बसून कामां जावपाक लागली सुरवातीक आमकां कंप्युटर इंटरनेट सारकें खबर नासलें ताका लागून कांय प्रस्न उप्रासले जाय पूण हळू हळू संवय जाली आतां केन्नाय कनेक्टिविटीची अडचण येता एकंदरीत सगळे बरें आसा